बिहार की संस्कृति धर्म परम्परा के अनुसार चलती है जैसे देवी देवताओं को हर तरह से पूजा जाता है जैसे कि माँ दुर्गा हुई या भगवती हुई अडेहवाड हो गए जैसे कि शंकर भगवान हो गए वैष्णो देव हो गए हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सब हो गए सब को अलग अलग तरीक़े से पूजा जाता है लेकिन सब एक ही है इसी तरह बिहार की संस्कृति में देवी देवताओं को अनेकों तरह से पूजा जाता है और देवताओं पर विश्वासिक पारम्पारिक तौर से रखा जाता है बिहार की संस्कृति में देवी देवता ईश्वर सभी तरह के देवताओं को अलग अलग हिसाब से पूजा किया जाता है संस्कृति ईश्वर सब की भावनाओं को इसी तरह से देख रेख करते हैं और हम लोग ईश्वर को तरह से देवी देवताओं को पूजा करते हैं बिहार में अनेकों धर्मस्थल हैं अनेकों तीर्थ स्थान है सभी जगह जगह जा कर लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं देवी देवताओं को कहाँ जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ जा कर लोग कहाँ बहुत दूर तक जा जा कर देवी देवताओं की पूजा करते तीर्थ स्थल पर जा कर और सभी तरह के ईश्वर की मनोकामना पूर्ति के लिए जाते हैं हम लोग भी हर जगह जाते हैं और ईश्वर को से प्रार्थना करते कि सुख समृद्धि सब को दे ईश्वर हाँ बिहार की संस्कृति में इसी तरह की भूमिका है